जी हाँ युवायों में बेरोज़गारी के बारे में हम सोचते हैं कि किस प्रकार आज का युवा बेरोज़गारी से परेशान है और वह बेरोज़गार किस कारण से है ऐसी विभिन्न नौकरी के श्रेणियां है जिन्हें एक्स्प्लोर किया जाना चाहिए रोज़गार के नये तरीक़े बढ़ाने के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में नऐ रोज़गार उपलब्ध कराने चाहिए जिस प्रकार का वर्तमान में युवा है वह बेरोज़गारी की ओर बढ़ रहा है तो उस को विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से उस की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न कदम सरकार को उठाने चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार युवायों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए और अपनी अनुकूलता के माध्यम से सरकार बेरोज़गार लड़कों में से उन को नौकरी पर रखे जिस से कि लोगों की बेरोज़गारी दूर हो और सरकार के लिए वो बेरोज़गार लोग काम आएं रोज़गार के नए तरीक़े बढ़ाने के लिए सरकार को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से भर्तियाँ की जानी चाहिए जिस से बेरोज़गार लोगों की बेरोज़गारी दूर हो और सरकार को उन के कार्य करने के लिए रोज़गार के साधन बेरोज़गारों के लिए उपलब्ध बेरोज़गार लोग विभिन्न तरीक़े से किसी भी जॉब के हक़दार हो सकते हैं और सरकार उन्हें इस प्रकार के जॉब देने के लिए नए नए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन से कि उन्हें उन के योग्यता अनुसार नौकरी की श्रेणीयाँ प्राप्त हो यदि कोई बेरोज़गार है और उस के पास उचित योग्यता है तो उसे फर्स्ट क्लास की नौकरियाँ दी जाए यदि उस के पास थोड़ी कम योग्यता है तो बेरोज़गार के लिए उस की योग्यता अनुसार नौकरी प्राप्त हो जिस से कि बेरोज़गार में के अंदर उस का ख़ुसी का महोल रहे उस को ऐसा महसूस नहीं हो कि उस ने उचित पढ़ाई की है और उस को रोज़गार थोड़ा धीमे स्तर का मिला है